हाँ हम अपन खाना बनेने छी हम अपन खाना पहिले बेर जहन हमर मम्मी पटना चलि गेला तहन हम अपन खाना बनेने छी दालि भात सब्जी आओर भुजिया हम बहुत खेनाइ बनेने छी बहुत पहिले हम ई खाना बनेलहुँ आओर एखनो हम अपन खाना बनबै छी हमरा खाना बनबैमे बड़ नीक लागैए आओर हम अपन खाना बनाकऽ बहुत अपन परिवारके खिलेने छी सभके एखनो बनबै छी तऽ अपने खाइ छी अपन परिवारके ख खुआबै छी